कौआ होइ छै कौआ बोलै छै कागा पक्षी बहुत तरहके कौआ बोलै छै कहै छै की ई कौआ बोललै तऽ जतरा बनतै जतरा बनि जेतै कतना होइ छै कार कौआ कहै छै बोलि गेलौ तऽ ई हानी होइ छै एना होइ छै ओना होइ छै एक कौआ एहेन होइ छै ओ कौआ बोलै छै तऽ कहै छै आइ जतरा बनि गेलौ कोयली होइ छै सूगा होइ छै पक्षी अनेक तरह तरहके पक्षी होइ छै सब पक्षी दोनो खाइ छै कोनो पक्षीके कोइ किछो दए दै छै फेक दै छै खाय लै छै कौआ पक्षी सूगा सब चीज अनेक तऽ अनाजे खाइ छै सब चीज कौआ एकटा कार कौआ बोलै छै तऽ कहै छै ई कौआ कतऽ सऽ अयलौ यऽ ई कौआ जतराके खराब कैरि देलकौ एक कौआ एहन छै पक्षी ई कहै छै ई कौआ बोललौ आ अयतौ आ पक्षी बोलै छै सूगा सूगा एहेन बहुत अच्छा चीज छियै सूगा सुबह बोलैके बाद बहुत पक्षी अच्छा होइ छै कागा होइ छै मैना होइ छै कौआ होइ छै पौड़की होइ छै कबुत्तर होइ छै ओहिमे पक्षी मतलब ढेरी बहुत पक्षी भेलै सुगा होइ छै कागा कार कौआ सब कौआमे नहि बोलै छै मैना होइ छै कोइ होइ छै मतलब दाना खिया दै छै दाना दए दै छै कौआ सूगा पँखी बीछै छै कार कौआ होइ छै कार कौआ बोलै छै तऽ कहै छै आइ हानी छौ कार कौआ मैना सब सूगा पँछी सब होइ छै पक्षी कौआ मैना कबुत्तर भी होइ छै उल्लू सब कौआ पक्षी बहुत पक्षी होइ छै सुग्गा होइ छै पौड़की होइ छै सब तरह के कौआ कागा बोलै छै कहै छै कुटुम चिड़ै बोललौ तऽ कुटुम अयतौ अच्छा हेतै कुटुम चिड़ै बोललैया कुटुम अयतै कागा कौआ पक्षी सब तरहके हुअइ छै बोलै छै